हैलो सर नमस्ते सर बोलिए जी जी जी नर्सरी होम लगा है बेगूसराय जी जी जी बोलिए सर जी आम का पेड़ लीची का पपीता का जो भी पेड़ चाहिए मेरे पास सब कुछ नर्सरी होम है बहुत बड़ा सर बेहतरीन देखिए इसमें पेड़ लगाने में कोई सीजन नहीं होता है सर इसमें क्या है कि थोड़ा अपना ध्यान ये रखना पड़ता है पानी का खाद का वो समय समय में देंगे तो सीजन की कोई बात नहीं है आप अभी भी बहुत से पेड़ है जो अभी है अभी गर्मी का मौसम है बहुत पेड़ लगता है जैसे आम का भी लगा सकते हैं लीची का भी लगा सकते हैं पपीता का भी लगा सकते हैं बस उसमें थोड़ा अभी रोध कटन है मैं थोड़ा सेवा करना पड़ेगा ज्यादा और वही बरसात के टाइम में अगर यही चीज लगाएँगे तो ज्यादा सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो खुद पेड़ अपने आप तैयार हो जाएगा थोड़ा सेवा करेंगी वो तैयार हो जाएगा तो आप आम का देखिए साइज के ऊपर है साइज अगर बड़ा लीजिएगा छोटा मीडियम लीजिएगा उस हिसाब से जैसे हमारे पास में पाँच सौ रुपये यानी चार सौ निन्यानवे से शुरू है जी चार सौ निन्यानवे शुरू है सर देखिएगा लीची का आपको पड़ेगा लगभग मैं चार साढ़े चार सौ रुपये और आम का लीजिएगा तो लगभग मैं पाँच साढ़े पाँच सौ थोड़ा बड़ा मिलेगा और वो कलम का होगा और पपीता का लगभग में वही टू फिफ्टी का है दो सौ पचास दो सौ पचास रुपये तो इसी तरह और जैसे जामुन हो गया कटहल हो गया और बहुत से में पेड़ है पास में अगर जैसे आप कटहल का जामुन का थोड़ा अभी महँगा चल रहा है कि उसका माल थोड़ा मेरे पास में कम मिल रहा है इसलिए वो लगभग में छः साढ़े छह सौ रुपये पड़ेगा आपको साइज के अनुमान जी सर अगर क्वांटिटी रहेगा तब हम कम कर सकते हैं क्वांटिटी अगर ज्यादा लीजिएगा जैसे एक पीस लीजिएगा तो उसमें सर क्या कम करेंगे अगर उसमें पाँच छः रहेगा तो कर देंगे

हाँ तो उसमें कम हो जाएगा पचास रुपये आपको एक पेड़ पर कम कर देंगे आम में भी कर देंगे क्वानटिटी रहेगा तो पचास रुपये जो हम रेट बताए हैं उसमें से हम पचास रुपये सब पर कम कर देंगे जी ठीक है ओके सर फिर मिलते हैं ओके ओके